ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی ہے اور ملک میں عام طور سے بولی جانے والی کچھ دوسری زبانیں جو ہے عربی بھی ہے فارسی ہے اور انگلش ہے اور نیپالی بولتے ہیں لوگ اور بہاری بولتے ہیں اور ایسے ہی آسامی بھاشا بولی جاتی ہے مطلب جو جس ملک کا ہوتا ہے وہ اپنی اپنی ملک کے اعتبار سے بولتا ہے اور ملک کی لسانی تنوع کے بارے میں میرا تو یہ خیال ہے کہ سب کی زبان بھائی اپنی اپنی ہوتی ہے اب میں کسی کی بھی زبان کسی دوسرے کی زبان میں میں بولوں تو مجھے ایک حقارت سی محسوس ہوتی ہے میری زبان میں میرے زیادہ لائق ہے اور میں اس پہ فخر کرتی بھائی میری زبان اردو زبان اور اس کے علاوہ دوسری زبانیں بھائی جس جس کی ہے وہ اس کو پسند ہے وہ لوگ اپنا اپنا دیکھتے ہیں اور ان کی زبانیں ان کے اعتبار سے اچھی میری زبان میرے اعتبار سے اچھی لیکن ہر ایک کی زبان بہتر رہی ہے اور سب ٹھیک ہی ہے